मिगी अपने ब्रह्मांडी दी सारें कोला रोचक चीज एह् लगदी कि एह् ब्रह्मांड किन्ना बड्डा ऐ और अस किन्ने निक्के आं मतलब असें अजै किन्ना किश होर जानना इस ब्रह्मांड दे बारे होर फेस करने गी असें केह् केह् दिक्खना केह् केह् पता चलना केह् केह् मिस्ट्रीज़ जेहड़ियां असेंगी पता चलनियां इस ब्रह्मांड दे बारै